काम काजी और गृहिणी ॿिन्हिनि ग्रामीण महिलाउनि जे लाइ सरकारि द्वारा घणी योजिनाऊं हलाई पियूं आहिनि जंहिं में नरेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेड़ी घणी योजिनाऊं आहिनि जंहिं जो लाभ ग्रामीण महिलाऊं वठी सघनि थियूं और हुननि जे सशक्तिकरण लाइ प्लस उन्हनि जे आर्थिक स्थिति सुधारण लाइ जो बि उहो कम कंदियूं आहिनि उन्हनि जी आर्थिक स्थिति में सुधार थिए हुन लाइ घणी योजिनाऊं आहिनि जो ग्रामीण महिलाउनि जे लाइ हलनि थियूं